नार्थ ते साउथ इंडिया बिच बड़ा गै डिफरैंस ऐ मतलब ज्योग्राफी गै उं'दी दिक्खी लैओ उत्थै माऊंटेन रेंज ते ठंडा ते उत्थै कोस्टल एरिया ते उत्थै गर्मी ऐ इकदम हून इत्थै सिद्दी सी बात ऐ जां अगर हां ज्योग्राफिकल फीचर गै अलग अलग होऐ दौनें जगह् दे तां कल्चर बी डिफंरैट होई जंदा ऐ उत्थूं दा उत्थूं दे रैह्न सैह्न दा तरीका उत्थेें दी क्रापस सारा किश डिफरैंट होई जंदा ते नार्थ बिच जियां लाई लैओ माउंटेन इत्थै हिमालियन रेंजे न पलेन न हां ते थल्लै केह् ना साउथ बिच जाओ ते साढ़ी एह् वैस्टर्न घाट ते इस्टर्न घाट न ते प्लेन ऐरिया ऐ थोह्ड़ा सारा ते होर डिफरैंस केह् न लैंग्वेजेें बिच अगर दिक्खेआ जा ते इत्थै इत्थै डिफरैंट हर स्टेट दी ना डिफरैंट डिफरैंट भाशा ते नार्थ बिच जिन्नी बी स्टेटां ऐ ना ते मतलब इत्थै डोगरी पंजाबी हरियाणबी हिमाचली एह् भाशा ऐ उंदी ते ते एह् भाशांए रीजन स्पैश्ली होंदी ते सिमिलरली उत्थै फिर डिफरैंट भाशा होंदी तमिल अलग होंदा तेलगु अलग होंदी ते और केह् आखदे हां बेंगलुरू बिच अलग भाशा होंदी ऐ और फूड दिक्खेआ जा ते हा दमें फूड बिच स्पाइस होंदी ऐ अबा उत्थै दी स्पाइस अलग होंदी इत्थै डिफरैंट होंदी ते इत्थै रुट्टी जैदा चलदी मतलब नाज जैदा इत्थै इस्तेमाल होंदा ते उत्थै चौल जैदा इस्तेमाल होंदे हर डिश बिच ते उत्थै कोकोनेट प्रोडक्शन इन्नी जैदा होंदी ते कोकोनेट बी उंदे डिशें बिच होंदा बडे जैदा इत्थै कोकोनेट होंदे गै नेईं हैन बिल्कुल ते और जि'यां अगर हां केह् आखदे हां ठंडा इलाका होने दी बजह् कन्नै ड्राइ फ्रूट इत्थै उगांदे जम्मू कश्मीर बिच होई गे सैफरान उगांदे उत्थै एह् चीजां नेईं उगदियां ते क्लोथिंग बी डिफरैंट ऐ उत्थै दा कल्चरल हां कल्चरल डिफरैंस जी उत्थै धोत्ती लांदे ते इत्थै पजामा कुर्ता लांदे ते हां पालिटिक्स दी बी जि'यां दिक्खी जाए ते नार्थ एरिया जिन्ना बी है एह् परो बीजेपी एरिया ऐ ते अगर उत्थै दा दिक्खेआ जा ते उत्थै बीजेपी दा इन्ना नेईं ऐ साउथ आह्ली साइड उत्थै कांग्रेस दा जैदा बोलबाला ऐ ते लिटरेसी रेट बी पता गै ऐ केरला दा सबतूं हाई ऐ ते जिन्ना बी ओह् एरिया ऐ जिन्ना बी साउथर्न एरिया कोस्टल एरिया ओह्दे बिच जैदा प्रोगरैस ऐ क्योंकि ब्रीटिश ने पैह्लें उत्थै गै आए दे हे ओह् ते अपार्चुनिटियां बी उत्थै जैदा न जिन्ने बी केरला दे लोक होंदे इन्जिनियर होंदे ओह् करदे बाहर दुबई जंदे जां इत्थै मिडल ईस्ट एरिया फार इम्प्लाॅयमेंट परपज आस्तै उत्थै जंदे ते और बी डांस फाम बी अलग अलग न